ہمارے ادھر کشتی ہوتا ہے کھیل کھیلا جاتا ہے وکلانگوں کے لیے اس کے لیے سرکار جو ہے سویدھا بنا رکھا ہے کبڈی کھیلا جاتا ہے کشتی کھیلا جاتا ہے چکا کھیلا جاتا ہے کرکٹ کھیلا جاتا ہے گیند بلا کھیلا جاتا ہے کھلانے کے لیے سویدھا ویوستھا بنا ہوا ہے سرکار اس کے لیے کر رکھا ہے ہم لوگ بھی کھیلتے ہیں وکلانگوں کے لیے بہت سوویدھا ہے ہم لوگ بھی اپنا آتے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی وہاں کرکٹ وریٹ کھیلتے ہیں ہر چیز کا وہاں وکلانگوں کے لیے ان کے لیے وکلانگوں کے لیے میدان ہے بہت بڑا اور ان کے لیے بھی جو ہے ویوستھا ہے ان کو چوٹ ووٹ لگ جاتا ہے تو ڈاکٹر آتے ہیں ترنت دوائی برو کرتے ہیں تھوڑا ٹائم دینے پڑتا ہے علاج اس کا صحیح ہوتا ہے اور بھی لوگ رہتے ہیں ہم لوگ کھیلتے ہیں وہاں پہ کافی آتا ہے مزہ کرکٹوں کا بہت بڑھیا ہے ہوا ہے ہر چیز کا وہاں سوویدھا ہے وکلانگوں کا کھیلا جاتا ہے